دیہاتی علاقوں میں کھیل کھیلنے سے بہت سارے فائدے رہتے ہیں کیونکہ کھیل کھیلنے کی بہت بڑی جگہ رہتی ہے بہت تو کھلی ہوا بھی موجود رہتی ہے اور بہت بڑی میدان رہتی ہے اور رہتا ہے اور وہاں اپن رننگ بھاگ تازی ہوا آتی اور اپن بھاگ بھاگنے کا بھی بھاؤ لے سکتے ہیں اور نہ مار پڑنے کی کچھ تک نہ مار پڑتی ہے نہ کچھ رہتی ہے وہاں پہ بہت سکون رہتا ہے